बचपन दियां बड़ी सारी गल्लां न जिंदे नै अस जुडे़ दे न किट्ठे अस खेढदे हे साढी बूआ दे जागत होंदे हे अस सारे किट्ठे उत्थै खेढदे होंदे हे चोर पुलिस खेढना असें संतोलिया खेढने सारे कन्नै किट्ठे होइयै खिन्नु बनाना अपना जराबां लैनियां जराबें च कपडे़ भरने ओह्दे नै खेढना ओह् बड़ियां याद औंदियां जदूं बी अस अपने ग्रां जन्ने उत्थै जाइयै बड़े गै चेतै औंदे असें गी अस अपना बचपन इत्थै गजारदे हे स्कूल जाना स्कूल दिक्खना असें बचपन दी अपनी फ्रैंड दिक्खनी एह् चीजां बड़ियां चेतै औंदियां न सारें शा जैदा असें गी ते एह् होंदा हा कि अस सारे किट्ठे रौंह्दे हे साढ़ियां बूआं बूऐं दे जागत बच्चे बी उत्थै गै पढ़दे हे अस साढे़ चाचुएं सारें असें किट्ठे होइयै खेढना स्कूला दा औना जिसलै छुट्टी होनी आइयै ते असें उत्थै खेढना मस्त होइयै पूरा दिन असें खेढदे रौह्ना शामीं जिसलै चार बजे औना लग्गे दे रौह्ना संतोलिया खेढने गी ग्रां च खुह्लियां जगह्ं खुह्ल्ले खुह्ल्ले दब्बड़ बेइयै असें लग्गे दे रौह्ना गज़ारी ओड़ने ओह् दिन असें गी बड़ा चेता औंदे असें स्कूल जाना साढे़ बचपन आह्ले उं'दे नै अस हून तक जुडे़ दे अपने जेह्के ग्रां न डोगरी स्हाबै दे ब्याह् होंदे न ओह् चीज साढे इत्थै इ'यै जेह् होंदे न डोगरी स्हाबै दे ब्याह् करदे खेढना कूदना सारा किश अजें बी जिसलै अस इत्थै औने असें गी बड़ा शैल लगदा ओह् स्कूल अस जित्थै खेढदे हे अपना घर जि'यां अस किट्ठे करदे हे ओह् सारा बड़ा बड़ा चेता औंदा असें गी अस अपने कन्नै इन्ने जुड़े दे कदें कदें मौका मिलदा गर्मियें दियें छुट्टियें च असें गी जाने दा ओह् साढे ग्रां ओह् इन्ने शैल न इन्ने प्हाड़ प्हाड़ च घूमने गी जाना कुतै इक ऐतवार आवै ते सलाह् बनाई ओड़नी पैह्ले सारें गै कि असें उत्थै जाना ओह् दिन असें गी बड़े याद औंदे सारे जने सलाह् बनानी कि अज्ज असें ओह्की बूआ दे जाना अज्ज ओह्की प्हाड़िये दे जाना ओह्के रिश्तेदारें दे जाना ऐतवार होंदा साढ़े घूमने आस्तै पैह्लें सारे किट्ठे होइयै सलाह् बनानी हां असें अज्ज इ'यां जाना उत्थै सारे जागतें कुड़ियें किट्ठे होइयै जाना उठी घूमने गी पिकनिक बनाने गी जाना उठी कदें कदें ओह्की बूआ दे बूआ दे घरें दे जाना मामें दे घरें गी जाना अवा जाना असें सारें किट्ठे इन्ना मज़ा औंदा असें सारे किट्ठे रौह्ना हून सारा किश बदली दा सारे अपने अपने घर गेदे उठी बड़ी मुश्किलें ते कुतै छुट्टियें च मिलने दा ते मौका मिलदा ओह् बचपन दियां यादां जेह्कियां ते अजें बी अस उत्थै जंदे सारियां नमियां गै होंदियां साढ़ा खेढना साढ़े स्कूलें च साढ़े दोस्त ग्रां दे स्कूलें साढ़ी पढ़ाई सारा किश मेरी जेह्की फ्रैंड ही मिगी अजें तक ओह् चेत्ता ऐ उ'नें जिसलै घरा दा त्यार होइयै औना मेरे आस्तै जल्दी त्यार होइयै औना फ्ही मेरे घर औना असें किट्ठियां उत्थूं स्कूलै गी जाना कदें निंहा होंदा स्कूलै शा ओह्दा घर पैह्लै औंदा हा फ्ही मेरा घर औंदा हा ओह् सिर्फ मेरे आस्तै औंदी ही फ्ही उस उत्थूं दा औना मिगी स्कूलै आस्तै उस दस मिण्ट पैह्लें औना उठी आइयै सिद्धै मेरे घर औना फ्ही मिगी बोलना चल चल हो जल्दी त्यार फ्ही त्यार होइयै असें किट्ठे जाना छुट्टी होनी फ्ही औना बी असें किट्ठे मतलब पूरे स्कूल च पता हा कि एह् कुडियां बैस्ट फ्रैंड न ओह् जेह्कियां गल्लां न मिगी कदें निं भुल्ल दियां न ओह्दे नै मिलना बी हून इन्ने इन्ने दिनें बाद होंदा ओह् दूए कॉलेज गेई उठी अ'ऊं दूई जगह् उप्पर गेई उठी सारा किश जिसलै बी अस छुट्टियें च जन्ने अऊं उसी फोन करी लैन्नी ओह् मिगी फोन करी लैंदी अस फ्ही किट्ठियां दमै जन्नियां जेह्के होर फ्रैंड न ओह् किश ब्योही दियां न किश बी दिन तेहार होंदा ते अस इक दूऐ गी फोन करियै सनानियां फ्ही अस किट्ठे होइयै फ्ही जन्ने फ्ही घूमने गी जन्ने किश ओह्के घरे गी जा दियां हां ज्योती अज्ज घरै गी जाना ते अस इ'यां गै करने परानी गल्लां असें गी बहुत याद औंदियां ते एह् असें पूरी लाईफ याद रौह्नियां असें अपने बच्चें गी सनानियां उ'नें गी बी इ'यां सनानियां एह् होंदी दोस्ती इ'यां रौंह्दे अपने ग्रां बड़े शैल होंदे इ'नें गी कदें निं छोड़ना चाहिदा ना अपने बज़ुर्ग छोड़ने चाहिदे ना अपने ग्रां छोड़ने चाहिदे अजें साढ़े नानी नानू दादी दादू बड़े खुश होंदे जिसलै अस जंदे उं'दे कन्नै मिलने जिसलै बौह्न्न पुरानी गल्लां असें गी याद करियै सनांदे ओह् अस अपनियां सनान्ने बहुत अच्छा लगदा उं'दे कन्नै घूमना उं'दे कश जाना उं'दे कश बौह्ना उ'नें गी लेइयै सारें जाना